एक बार जो है हम वैष्णो माता गए धीरे धीरे पैदल चलकर चढ़ाई करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा चढ़ाई की और जहाँ थकान महसूस होती थी वहाँ बैठ जाते थे और ऐसी थकान महसूस भी नहीं हुई किसी साधन के वगैर ही हम ऊपर पहोंच गए वहाँ जो है पहुँचने के बाद में माता जी के दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाया तो दर्शन करने के बाद ऊपर से नीचे का नजारा देखा तो जो है नदियों की धाराएँ जो हैं झील बहे ही थीं हमको बहुत अच्छी लगीं और ऊपर से देखने में नीचे के लिए बहुत अच्छा लगा हमें तो सबसे बड़ी माँ की महिमा ये लगी कि हमें पैंसठ साल की उम्र में हमको चल चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई हम ऊपर चढ़ते चढ़ाई करते चले गए वगैर किसी सवारी के वगैर घोड़े वगैरह के पैदल ही गए धीरे धीरे चढ़ गए टाइम तो लगा लेकिन चढ़ने के बाद जब हम पहुँचे तो माता जी के दर्शन किए और पूजा पाठ की और प्रसाद चढ़ाया और जो है फिर वहीं हम थोड़ी देर के लिए हमने आराम किया और उसके बाद जो है आराम करने के बाद हम चल लोगों ने धीरे धीरे फिर सोचा कि नीचे चला जाए तो नीचे चलने के लिए फिर धीमे धीमे नीचे उतरने की कोशिश की तब धीमे धीमे धीमे धीमे बैठते हुए जो है हम लोग धीरे धीरे एक एक जीना करके एक एक जीना करके धीमे धीमे धीमे धीमे उतरते आए नीचे और उतरने के बाद जहाँ थकान महसूस होती थी वहाँ नास्ता पानी कर लेते थे और धीरे धीरे उतरते चले आए सबके पीछे पीछे किसी की मदद नहीं ली और हमें माता जी का सहारा मिला और हम धीरे धीरे चलते चले आए और चलने के बाद जो है हाँ चढ़ाई में बड़ा टाइम लगा और उतरने में उतना टाइम तो नहीं लगा लेकिन फिर भी चढ़ने में हमें कोई थकान नहीं महसूस हुई न उतरने में कोई थकान महसूस हुई हम आराम से आ गए और फिर जो है और अब वो कुछ महसूस हमें थकान तो हमें महसूस नहीं हुई और हम नीचे चले आए फिर आराम से आ गए और इधर उधर जो है नीचे जो ओ है व्यवस्थाएँ वहाँ पे देखा फिर होटल में चाय नास्ता किया और बैठते हुए और आराम से पूजा पाठ करने के बाद वही सब सब जो कुछ हमको लेना था ओ ले लिया और हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई प्रसाद वगैरह लिया और वहाँ का सब जो थोड़ा बहुत देखने वाला दार्शनिक स्थल था उसके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग फिर अपने जो है जैसे गए थे उससे अपने अपने साधन के पास आए और माता जी का जयकारा बोला और आने की व्यवस्था की फिर हम लोग वहाँ से जम्मू वगैरह थोड़ा बहुत और घूम लिया और अपने घर चले आए माता जी को नमस्कार किया जय माता दी